आं जी आहो ते आं नेईं तुस पत्नीटॉप बालासुंदरी मंदर जन्ने उद्धर मतलब ते प्हाड़ बड़े न ते मेक्सीमम उद्धर जन्नी